नमस्ते मैम जी हमे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हैं अडमीशन के लिए स्कूल में तो आप मैसेजेज कर दीजिए कि कौन से जैसे अच्छी रहेंगे मैं हाई स्कूल हुआ है अब उसके बाद हमें फर्स्ट ईयर टू इंटर कोई अच्छा स ईस्कूल कॉलेज सजेस्ट करिए जिसमें हम एडमिसन करा सकें जी जी एडमिशन के लिए या क्या हम लाइन लें जी हम सीतापुर

और अपना स्पर्स सीतापुर डिस्टिक के आज पास अब कॉलेज जैसे कि हमाजा हाइ स्कूल है हुआ है तो इन फर्स्ट इयर में हम ऐसा क्या चूज करें कौन सा साइड या किस तरफ ज्यादा ऑल साइड ठीक है जी होम साइंस से हम अपना पूरा कर सकते हैं एम बी ए वगैरह जी जी हाँ वो होम साइंस से रिलेटेड सोचते हैं हम घर का चीजें रहती हैं घर की हैं चीजें हीं ज्यादा वो रह सकती हैं लड़कियों में वो होम साइंस से ज्यादा कर सकते हैं होम साइंस जी जी मैम अच्छा आगे चल के डिग्री कॉलेज में भी कोई प्रॉबलम नहीं हो जी जी जी जी जी मैम जी यही यही बात मैम पूछनी थी ठीक नमस्ते